म्हाका न्ही आदार बायोमेट्रीक डेटा आसा पळय ताज्या बद्दल कांयच खबर ना म्हाका न्ही चड कन्सन आसा सेक्युरिटी बद्दल आतां आमी जें इतलें इनफोर्मेशन दितात बायोमेट्रिकाच्या थ्रू आमचे घेतात सो तें ताजे कितले पर्यंत तें आमचेच कडेन उरता हॅकर्स आसा तें इनफोमेशन चोरपा शकता आनी दुरुपयोग करपाक शकता